छवीह जनवरी उणिवीह सौ पंजाह पंद्रहं अगस्ट उणिवीह सौ सतेतालीह ॿ आक्टोबर उणिवीह सौ पंजाह टे जनवरी ॿ हज़ार ॿारहं सत्रहीं मार्च ॿ हज़ार चोडंह